जनावराक चरपा खातीर पांचवें आंगण मेळटा वायट हवामान खर हवामान कास्तीक उदकाचो उणाव आदी पर्यावरणातल्या मंद दरांक लागून जनावरांचेर कसले वायट परिणाम जातात